दाखालि मोनसे मबाइल बायबाय रेडमिनि रेमखौथ' बिराट बुर्जा देखायदों खिन्थु फास्ट चार्जिंबो देखायदोंमोन फास्ट चार्जिंबो जाया चार्जाबो एकदम हाबा खेमेरायाबो गार्जि बायनानै बिराट लस जाबाय आङो बिराट गार्जि